ہیلو ہیلو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مجھے پیٹ میں پروبلم تھی تھوڑا لاسٹ ڈنر میں لاسٹ ڈنر کرنے کے بعد ہی وہ پروبلم شروع ہوئی ہے اور ابھی تک صحیح نہیں ہو ر ہی ہے ڈنر میں تو دال چاول ہی کھائے تھے بہت زیادہ وہ نہیں کھائے تھے ہاں ہاں دوپہر میں تھوڑا میٹ وغیرہ کھا لیے تھے ہاں ڈائیجین لیے ہیں جیسے گھر ہی کی جو چیز ہوتی ہے وہی ایسیلاک تھا میرے پاس ہم وہی کھا لیے تھے ہم کو ہم کو لگا کہ گیس وغیرہ ہوگا تو صحیح ہو جائے گا لیکن نہیں صحیح ہو رہا ہے اور تیز ہوتی جا رہی ہے ہیلو ہیلو تو آپ کتنے ٹائم بیٹھتے ہیں کون سے ٹائم میں نو بجے سے تو صبح تو نہیں آ پائیں گے آپ شام میں بیٹھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تب ہم آپ کی کلینک آ جائیں گے تو ہم کو یہ کہنا تھا کہ آپ کو انجیکشن لگانا پڑے گا ابھی فی الحال کیا کریں کچھ ایڈوائز دے دیجیے تاکہ تھوڑا کنٹرول ہو جائے واک بھی کیے تھے لیکن تب بھی کچھ اس سے فرق نہیں پڑ رہا ہے کچھ ایسا کھایا بھی نہیں ہاں پہلے وہی کھائے تھے پھر اس کے بعد نہیں صحیح ہوا پھر ایسیلاک کھائے تب بھی وہ کچھ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے